हेल्ल' माथो औ दङ मेल्ला दङ बेसेथो नांगौ लांफैदो दङ ओमफ्राय दामा फांसेयाव एक्स' जागोन ओहो नों गोबां लाङोबा खम खालामना हरनोसै खय बिगाथो गायगोन नोंलाय लांफै दङ मेल्ला दङ जावायनायनि न'नि फिथाइखौनो जावैनानै दोनदों थोनो हागौ पासस' सयस' लांबानो नों थोआ बायदिबा उनाव लांफैदो औ न'नि फिथाइखा गोजौ गोजौ जाबाय मोजां मोजांसै औ थाइयो मोजां थाइयो नों फैब्लानो मोनलांगोन आं न'आवनो थाबाय थाखायो माब्ला लाङो लांफैबानो जाबाय एसे खम खालामना हरनोसै नों बुरजा लांबा मोनलांगोन बुरजा लांबा एसे खम जोंनिफ्रायनो मोनो औ नों लाबोआबालाय ओरैहाय लानाया लाबाबो हरनांखागोन हाजिरायालाय सारिस' मोनो मोनो